रेडियो आज के ज़माने में रेडियो नहीं है हमारे समय में था तो हम विविध भारती के कार्यक्रम सिलोन पर कार्यक्रम देखना पसंद कर सुनना पसंद करते थे उस टाइम देखने का तो था ही नहीं रेडियो पर जो होता था सुनाता था बस उसमें जो नाटक वगैरह आते थे बीना का गीत माला आती थी स्लोन पर वह हम पसंद करते थे सुनना हमारे समय में और आज तो रेडियो किसी भी घर में मिलेंगे नहीं सभी टी वी चैनलों का ही काम करते हैं सब टी वी चैनल पर ही देखते हैं नाटक देखना है हम जैसे लोग तो कथा सुनना पसंद करते हैं धार्मिक सीरियल देखना पसंद करते हैं कोई घरेलू सीरियल होता है तो उसको देखते हैं चैनल सभी तरह के देखते हैं पर हम देखना धार्मिक चैनल ही ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि हमारे हिसाब से धार्मिक चैनल देखने से थोड़े संस्कार मिलते हैं जो जो डूब रहे हैं वह संस्कार हमको मिलते हैं और अच्छे चैनल देखेंगे तो बच्चे भी अच्छा सीखेंगे घर में अगर दूसरे चैनलों पर लड़ाई झगड़े आ रहें हैं और देखेंगे तो बच्चे भी वहीं सीखेंगे इसलिए जो चैनल अच्छे होते हैं वह ही हम घर में देखना पसंद करते हैं और हमारी रूचि उन्हीं चैनलों में है जो अच्छे हैं और उनको ही हम देखेंगे क्योंकि चैनल तो बहुत आते हैं टी वी पर कम से कम सौ से ऊपर के चैनल आते हैं लेकिन दो चार चैनल ही अच्छे आते हैं जो हम देखना पसंद करते हैं हमारे बच्चों के साथ बाकी चैनल परिवार के साथ देख नहीं सकते ऐसे चैनल भी आते हैं